नमस्ते देख्ये दातो मे जो ठंडा झनझनाहट गरम से हो रही है इसका क मुख्य कारण हो सकता है और नियमित भोजन केवल भी हो सकता है इसके लिए आपको जो है कि सुबह सुबह अगर घर में भी दतवन के निम का दत्वन किया करिए और इसके साथ एक दवा आती है थर्मो शील्ड मंजन आता है उसको करिए और उसके बाद सुबह शाम गरम पानी मे नमक डाल करके दातुन से नेक कुल्ला करिए और शाम को सोते वक्त ब्रस जरूर किया करिए ब्रस बहुत ही अनिवार्य चीज है इसके लिए और ब्रस के लिए आपको कम से कम दस मिनट पाँच मिनट ब्रसों को दांतों के बीच मे ऊपर नीचे के तरफ के करिए वर्टिकल डाएरेक्सन में होरिजेंटल नहीं और गुनगुना पानी से आप जो है निमक डालिए उसमे और कुल्ला करते रहिये सुबह उठते वक्त निम के दातुन का सेवन करिए क्योंकि नीम दांतों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और जन्म औषधि केंद्र पर जा करके आर्वेदी औषधि लिया करिए क्योंकि आयुर्वेदी औषधि के द्वारा मुंह से जो बदबू आरी है अब जब का है ये होने वाला है ये आपको नहीं होगा और नमक का सेवन करिए बिटामिन सी लीजिए पानी गर्म कर करके उसमें नींबू का रस निचोड़ करके उससे दिन मे सुबह दोपहर और शाम तीन बार कुलाह किया करिए फिर जो है कि और फिटकरी का भी सेवन करिए फिटकरी तो ऐन्टिसेप्टिक होता है मगर दांतों के लिए बहुत हाजेबल होता है उससे क्या है कि हां हां देखिए शुरुआती दौर मे आपके है आइसक्रीम का वो अवाइड करिए क्योंकि जो आपके दांतों कि सेन्सिटिविटी बढ़ गई है और ये जो है पानी लगना ये आपका आर सी टी होगा आप हमारे क्लिनिक आजाइए बनारस लंका से आरोटिय्म डेंटल क्लिनिक है आप वहां आइए आप वहीं पर सब उसी दिन इलाज हो जाएगा और आप आना चाहें तो आ सकती हैं

हमारी फिस जो है इसकी तीन सौ रुपए है वन टाइम चार्ज है इसके बाद दवा अलग है और आर सी टी के चार्जेस अलग है ये सब आपको देने पड़ेंगे और सारी व्यवस्थाएँ बाद आर सी टी ओ सी टी सब कुछ हैं और कोई दिक्कत नहीं है आप आए चाहेंगे तो आजाइएगा आप फस्ट टैम के लिए नए नए हम रोज नहीं बैठते हम सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार को ही बैठते हैं और उसके लिए सुबह के टाइमिंग आठ बजे से लेकर के दिन में बारह बजे तक शाम को छः से पांच आजाइए आप